हेलो हाँ साहब नमस्कार आप संदीप टेलर बोल रहे हो हाँ सर मैं क्या है मैं राजेश बोल रहा हूँ सर मुझे क्या है मैंने मेरी एक ड्रेस है वो मुझे फिटिंग करवानी है सर उसमें थोड़ा सा थोड़ा सा क्या है चेंज करवाना है परिवर्तन करवाना है उसमें पेंट और शर्ट है सर तो मैंने ली थी वो बनी बनाई जो हैं कि जो पेंट है वो थोड़ा सा ढीला है तो उसको थोड़ा सा टाइट करना है और साइट है वो थोड़ी सी बड़ी है तो उसको थोड़ा सा छोटा करना है काट के नहीं कमर में से भी करना है थोड़ा सा और पैरों में से भी करना है थोड़ा सा टाइट हाँ साइड थोड़ी छोटी करनी हैं हाइट में बस जो उसकी लंबाई है वो ज़्यादा है तो लंबाई कम करनी है ओनली बस हाँ और सर हाँ शर्ट के और सब कुछ सही है उसकी फिटिंग है जो हाँ हाँ रेडीमेड कपड़े हैं रेडीमेड ख़रीदे हैं मैंने अच्छा तो कितने रुपये लगेंगे बताओ आप कुछ अच्छा नब्बे रुपये और पेंट का एक सौ बीस रुपये हाँ तो हाँ हाँ हाँ नहीं नहीं मुझे यही करवाना है बस हाँ तो दौ सौ दस रुपये लगेंगे दोनों के हाँ तो आप एक काम करिएगा दौ सौ रुपये ले लेना और जो शर्ट और पेंट है वो आज ही फिटिंग करदोगे ना आप अच्छा हाँ नहीं मैं क्या अभी एक घंटे में आऊंगा कोई दिक्कत थोड़ी है एक घंटे में आता हूँ फिर करवाता हूँ हाँ तो मैं ठीक है मैं एक घंटे मैं आ रहा हूँ आपकी दुकान पर और जो है मुझे आप उसी टाइम तुरंत ही फिटिंग कर के मुझे दे देना हाँ ठीक है सर मैं आता हूँ दुकान पर आपकी है ना हाँ ठीक है साहब धन्यवाद